تو ميں فزيكل كتابيں پڑھنے كو زيادہ ترجیح ديتى ہوں كيوں كہ فزيكل كتابيں پڑھنے سے ہمیں زيادہ فائدہ ہوتا ہے اگر ہم كسى چيز كا اليكٹرانک ورزن ديكھتے ہيں تو ہم يہ نہيں سمجھ سكتے اس كو سمجھنا مطلب بہت زيادہ مشكل ہو جاتا ہے كہ يہ كس طريقے سے بنا ہے اور اگر ہم اس كى وہيں اس كى جگہ پہ فزيكل كتابيں پڑھتے ہيں تو وہ ہمارى ذہن كو تھوڑى تاثير ديتى ہيں اس كو چيز كو سمجھنے كى كہ يہ كيا ہے جس كو ہم ايک بار نہيں دو بار نہیں کئى بار پڑھ كر سمجھ سكتے ہيں جس سے كہ ہمیں خود ہى فائدہ ہوتا ہے تو فزيكل كتابيں پڑھنا كچھ اس طرح سے ہے كہ اپنے ہى دماغ كو اپنے ميں ہى كھولنا تو زيادہ پريفر كیا جاتا ہے فزيكل كتابوں كو وہيں آپ اگر اليكٹرانک ورژن كو ديكھيں گے تو اس كو سمجھنا تھوڑا مشكل پڑ جاتا ہے كہ ايكوچلى ميں يہ چيز ہے كيا جو كہ آپ کی سمجھ كو تھوڑا كم كرسكتى ہے وہيں اگر آپ فزيكل كتابيں پڑھتے ہيں تو آپ اس چيز كو پڑھ كے خود سے سمجھ سكتے ہيں اور آپ بہت زيادہ بہتر سمجھ سکتے ہيں كہ كيسے آئے گى تو